सूखे समय में जब अत्यधिक धूप लू गर्मी तेज हवा चलती है तो पौधों को न सूखे पौधों को सूखने से बचाव करना चाहिए इसके लिए हम समय समय पर पानी डालते हैं सुबह शाम दोपहर दो बार तीन बार पानी डालते हैं डालना चाहिए इससे पौधा में पौधा के जड़ों में नमी बना रहे से पौधा अच्छा रहे गड़बड़ाए नहीं और अच्छा से ध्यान से देखभाल करना चाहिए और जो है कि पौधा को ध्यान और देखभाल से हीं पौधा बचा रहेगा नहीं तो वो पौधा खराब हो जाएगा और यदि खराब मौसम है अत्यधिक बारिश का मौसम है तो उसमें भी अलग तरह से अलग तरीकों से उसको बचाना चाहिए बचाया जाता है अत्यधिक बारिश के समय में तेज बारिश है हो रही है और पौधा छोटा छोटा है पौधा कोमल है तो उसके लिए कुछ ऊपर से चादर उदर कुछ प्लास्टिक का तम्बुक लगा करके उसको जो है कि बर्षा के अत्यधिक बारिश के चोटों से चोट ना खाए पेड़ पौधा और पौधा बच्चा बचा रहे और अच्छा रहे सुरक्षित है जिसके लिए प्लास्टिक हो त्रिपाल हो जो भी कुछ भी हो लगाते हैं लगा देना चाहिए पौधा सही रहता है इस तरह से पौधों को देखभाल हमेशा करना चाहिए और होते रहना चाहिए समय समय पर उसमें पानी समय समय से खाद बीज देते रहना चाहिए जैसा मौसम हो मौसम के अनुसार मौसम के देखते हुए पौधों को बचाव बहुत जरूरी है